देखो हम तो जब अपने गाँव जाते हैं तो उसी बस का मैं यदि वर्णन करूँ तो मैं यहाँ से कभी बैतूल जाता हूँ मेरा गाँव पिपरिया में है पँचमढ़ी के पास वहाँ जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा भारी बसें तो नहीं जाती पर ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ होता है बस के आप यदि देखें जो ड्राइवर जो चालक वाला सीट है है ना उस वो एक कैबिन के अंदर रहता है और केबिन के अंदर कुछ लोग बैठे रहते हैं सामान रखने का एक अलग से एक स्थान होता है वो साइड में जैसे ट्रेनों में होता है ना वैसा रेलगाड़ी में होता है वैसा अब सीटें जो है हमारे यहाँ की बसों की सीटों के हालात तो बहुत खराब है फटी हुई सीटें हैं और डीजल जो है वो डीजल से ही चलती हैं स्वाभाविक सी बात है अभी यहाँ पे जो नई जो गैस आ रही क्या नाम है उसका सी एन जी तो सी एन जी से तो हमारे यहाँ अभी बसें नहीं चल रही हैं ये डीजल सी एन जी वाली बसें हैं हालाकि पूरी खाताड़ा हैं